हमरा अगर विदेश जाइके मौका पड़त तऽ ओहि कर्मभूमि पर जायब जेकर प्रत्येक नागरिक अपन देशक रक्षा सुरक्षाके लेल जान प्राण न्यौछावर कयने छै ओहन देश हम जाय चाहब जेकि मुख्य रूपसँ हमरा जहाँ तक हम पढ़लहुँ हैं बात केलहुँ हैं इजरायल ओ अछि जेकर बात एक एक आदमी अपन मूल कर्तव्य बूझै छै ओकरा सर्वोच्च स्थान दैत अपन देशक अभ्युदय लेल सतत जागल रहैया तेहि दुआरे हमरा अगर नसीबमे अथि हैत हम तऽ ओहि पुरुषार्थ के बीच नागरिकके बीच जा ओकर ऊर्जाके आत्मसात करैके कोशिश करब जेकि एकटा देश इजरायल अछि